میرے آس پاس کے علاقے میں بہت سارے تاریخی مقامات ہیں اور میں ان کا دورہ کرتا رہتا ہوں اگر میں بات کروں تاریخی مقامات کے تو ان میں سے سب سے پہلے لال قلعہ ہے اور ایک قطب مینار ہے جامع مسجد ہے ہمایوں ٹامب ہے